आंऊ मक्का मदिना जाना चाह्न्नीं उत्थै बड़े सारे लोक जंदे मेरा इक सपना उत्थै जाना उत्थै जियारत ऐ इक उत्थै बड़ा सकून थ्होंदा लोकें गी आम्मी जाना चाहन्नीं उत्थै अज्ज दिन धोडी में कदें उत्थै गेई नेईं आं उत्थै पर मेरा इक सपना अ'ऊं उत्थै जां में पैह्ले इंटरब्यू दित्ता दा हा ते उत्थै ओह् नेईं होआ क्लियर उनें हून परतियै देना चाह्न्नीं आं अ'ऊं उत्थै जाना चाह्न्नीं मेरा एह् सपना दे अ'ऊं घरे आहले कन्नै जाना चाह्न्नीं अपने मिकी बड़ा शैल लगदा उत्थै मेरा मन करदा उत्थै जां होर बी बाहर बड़ियां सारियां कंट्रियां ना जि'यां लंडन उत्थै बी में जाना इक सपना उत्थै बड़ी सारी दिक्खने आहली चीजा न बड़ी शैल शैल चीजा ना अऊं कदें गेई नेईं आं उत्थै में उत्थै जाना इक बारी होर बी मिकी बाह्र कंट्रियें घूमना बड़ा शैल लगदा अऊं उत्थै जां दिक्खां सुनां केह् केह् होंदा उत्थै बड़ी शैल शैल शैल चीजां ना उत्थै घूमने आहली बड़े बड़े दूरा लोक औंदे उत्थै होर बी मक्का मदीना बी बड़े लोक औंदे बाह्रा उंदा बी मन लगदा उत्थै इत्थै दे लोक ना जेहके ओह् बड़े गे स्हेई न ओह् चांहदे अस बाहर जाहन साढ़े कन्नै जाह्न ओह् उत्थै मक्का मदीना उत्थै घूमन घूमन उत्थै मन लान अपना शैल घूमन फिरन मन लान अपना उत्थै बड़ा शैल लगदा जाना अटऊं चाहन्नीं अ'ऊं उत्थै जां इक बारी घरे आहले कन्नै ते और साढ़े अ'ऊं अपनी मम्मी डैडी कन्नै जां उत्थै दे और पाकिस्तान ओह्बी शैल जगह में सुने दा अऊं कदें गेदी नेईं आं उत्थै ते अ'ऊं उत्थै बी जाना चाहन्नीं अ'ऊं हर इक कंट्री च घूमना चाहन्नीं मेरा सपना अ'ऊं कुदै कुदै जां घूमां फिरां अग्गै पिच्छै सब मतलब बंदे गी पता चलदा कुत्थै केह् है केह् नेईं बंदा थोह्ड़ा बाहर घूमने कन्नै माइंड फ्रैश होंदा मिकी इक बारी मौका थ्होऐ अ'ऊ उत्थै जां ते मिकी बड़ा स्हेई लगदा इक सकून थ्होंदा मन गी के अस कुतै जाह्चै धूमने गी बाह्र कंट्री च अस कदें गै नी ना एह् सपना गै रेही गेआ असें अपने घरे आहले कन्नै जाना चांह्दे जाह्चे उत्थै ते और अमेरिका अस्ट्रेलिया बड़ी सारियां जगहां न जित्थै अस कदें गे गै नेईं बाह्र अस कदें गे नेईं घूमने गी अस उत्थै जाना चांहदे साढ़ा सपना अस उनेंगी इक बारी पूरा होई गेआ ते असेंगी सकून थ्होंदा इक और अस बाह्र बी बड़ी सारी कंट्रियां न उत्थै बड़ी शैल चीजां होंदियां दिक्खने गी सुनने गी अस उत्थै जाह्न ते उत्थै इक लंडन बिच टैम इत्थै में सुने दा इत्थै न्हेरा होंदा उत्थै लो होंदी दे जदूं इत्थै लो होंदी ते उत्थै न्हेरा होंदा ते अऊं चाहन्नीं आं के आमेरिका बिच इ'यां होंदा अ'ऊं चाहन्नी आं अऊं इक बारी उत्थै जां उत्थै इत्थै ताईं फोन करां कि उत्थै के अबा दा इत्थै के अबा दा बाहर पूरा घूमना फिरना चाहन्नीं मतलब इ'यां लोक जेहके ना ओह् कदें इ'यां बाहर गे नेईं हैन औरअ 'ऊं चाह्न्नीं ओह्बी जाह्न मेरा इक सपना बाहर जाना मतलब एह् सपना पूरा होई गेआ मक्का मदीना च उत्थै बड़ा सकून ऐ उत्थै दे लोक मतलब नानी घरे आहले जाहन साढ़े कन्नै मम्मी पापा बूजी होर सकून होंदा इक बार जाना और असेंगी एह् मेरा सपना पूरा होई जाए इक बारी अस उत्थै जाना चाह्न्ने बाह्र कंट्रियें च घूमना चाह्न्ने बड़ी सारी कंट्रियां न उत्थै